गूगल मैप से हम लोगों को बहुत से फ़ायदे हैं कही जाना हो तो गूगल मैप से ही लोकेसन लेकर हम लोग पहुँच जाते हैं फोर विलर टू विलर रास्ता जो है गूगल मैप से ही मालूम हो जाता है कैसे जाना है कहाँ जाना है वहाँ की दूरी कितनी है और कहाँ से होकर कैसे जाना है गूगल से हम लोग को जानकारी हो जाती है और कोई चीज़ की जानकारी लेना होता है जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं रहती है वह चीज़ की जानकारी लेत ना होता है तो गूगल से ही हम लोग पूछ लेते हैं जानकारी हो जाती है गूगल एक एक बहुत बढ़िया जो है सिस्टम है जोकि बैठे ही एक जगह बैठे बैठे सारी चीज़ की जानकारियाँ हो जाती हैं कोई त्यौहार हुआ या कोई कुछ हुआ डेट ओट पूछना होता है या कोई भी अन्य चीज़ पूछना होता है तो गूगल से हम लोग पूछ लेते हैं

प्राब्लम नहीं होती है गूगल एक बहुत बढ़िया सुचारु सुविधा है जिससे हम लोग आसानी से कोई भी कारण को करने में सहायता मिल जाती है गूगल एक बहुत बढ़िया सिस्टम है गूगल से हम लोग किसी भी शहर में कोई परेशानी नहीं होती है मैप गूगल से मैप सेट करके पहुँच जाते हैं और कितनी दूरियाँ है कितना समय लगेगा सारी चीज़ उपलब्ध हो जाती है उस अनुसार हम लोग जाते हैं यही सब गूगल के फ़ायदे हैं